بارہ ایک سو پندرہ چار ہزار دو سو تین پچاسی ہزار ایک سو چورانوے نو لاکھ بارہ ہزار تین سو نو